आयच्या काळार भुरग्यांक कोंकणी शि शिकोवपाक गरज आसा की आतां आतां आमी पळयलां की आमचीं भुरगीं फकत इंग्लीश उलयता आनी तांकां कोंकणी कांयच उलोवपाक येना इवन स्कूलांनी म्हाका दिसता की आमची कोंकणी ही लँग्वेज आसा न्हय ती दवरपाक जाय आनी काडून उडोवंक उपकारना आनी भुरग्यांक बरो भाशेन कोंकणी शिकोवंक आनी बरोवंक शिकोवपाक आदार दिवपाक जाय आयच्या तें घरांनी बसून पळयल्यार भुरगीं इंग्लीश उलयतात आनी तांची पॅरंटा तांचे लागी इंग्लीश उलयतात बट म्हाका दिसता की कोंकणी भुरग्यांक शिकोवंक आनी उलोवंक तशेंच बरोवपाक गरज आसा कित्याक कोंकणी आमची मायभास कोंकणीन आमी उलोवंक आमच्या ह्या मायभोशेची आमी बरे तरेन रक्षा करूंक जाय आनी राखून दवरूंक जाय आनी कोंकणी ही सगल्यांक वाडोवंक उलोवपाक वाडोवंक आदार दिवपाक जाय आमी पळयलां की कोंकणी आमची मायभास हो लोक आतां तितलो उलयना कोण इंग्लीश उलयता कोण हिंदी उलयता बट जाता तितली कोंकणी अवोयड करतात आनी आमी नोट केल्यार आमी कोंकणी उलयताना इंग्लीश उतरां यूज करतात बट इंग्लीश उलयताना आमी कोंकणी केन्नाच उजार करीनात कोंकणी ही आमी सारकी उलोवन भुरग्यांक बरे भाशेन स्कूलांनी हो कंप्लसरी पेपर करून तशेंच आमी पळोवंक गेल्यार आमच्या कॉलेजीनी इवन हाय सेकँड्री स्कूलांनी आमी हे पेपर कंप्लसरी करून भुरग्यांक कोंकणी सारकी जाणां जावन घेवपाक तांका आदार करूंक जाय कोंकणी उतरांची नांवां नांवां कोंकणी उतरांची मिनींग ही जाणां जावपाक तांकां शिकोवंक आदार दिवपाक जाय आनी तशेंच आमच्या घारांनी आमी पळयल्यार कोंकणी आमी बरे भाशेन उलोवपाक जाय आमची जाणटी आसात पळय ती आमचे कडेन कोंकणी उलोयतात बट आमी ती तांची आदली ही आदली उतरां कांय उतरां आयचो दीस बसून कोंकणी उतरांचो मिनींग नकळो ते आमी जाणां जावन घेवपाक जाय कोंकणी उतरां बरे भाशेन तांचे कडल्यान शिकोवन आमी कोंकणी उलोवपाक जाय आनी हांव म्हणटा न्हय आमी उलयतना फकत आमच्या घारांनीच उलोवपाक बट खेर खेरीत भाशेन आमी भायर उलोवपाक जाय सगल्यां कडेन कोंकणी उलोवंक जाय आनी न्हय इंग्लीश उलोवन आमचे मायभाशेक एक अपमान कसो करून असो उपकारना अशें म्हाका दिसता